ہمارا باورچی خانے میں بجلی کے آلات مندرجہ ذیل ہے جیسے مکسر گرائنڈر گیس سلینڈر اوون وغیرہ پہلے مکسر نہیں تھا تو لوگ سل بٹے وغیرہ سے مسالہ وغیرہ پیستے تھے جس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا محنت بھی زیادہ لگتی تھی مکسر کے ہونے کی وجہ سے اس چیز کا بھی وقت کم ہو گیا ہے پھر اوون آتا ہے پہلے اوون نہیں تھا تو لوگوں کو چولہوں پر کھانا وغیرہ گرمانے میں زیادہ ٹائم جاتا تھا اب اوون کے آنے کی وجہ اس اس کام میں بھی سہولت فراہم ہو گئی ہے